हॅलो वॅजिटेबलकान उलयता आं तुमचें सांगात आं म्हाका भा भाजी जाय आसली बटाट भेंडे कांदे बीट गाजर बीन तुम आं मेळटलें नी म्हणजे तुमगेले कशें डिस्कांवट बी आसा घेतल्यार आं आं आं आं आं आनी ते ते फायज फायज टॅन किलो बी एकें केळें कडक आं मेळटलें न्हू ना आमी व्हरपा येवपाना तुमगे डिलीवरी बी आसा नू तस जाल्यार आमी येयना कित्या आमकां बऱ्या पडट नू आं आं आड हय घेतले आं पयली तुमच्या शोपार येता आं तुमच्या शोपार येतां मागीर एड्रेस बी सगळे दितां आनी मागीर तुमका मागीर आमकां पावयल्यार जालें डिलीवरी ना आनी दोन तीन आं आनी दोन तीन दिसानीं पावल्या जाता मेळटले नू आसा नू कोन्टीटी आं आं आं तीय बी आं आनी ती बी तुम आमकां सेपरेट चार्जीस लागतले नू डिलीवरी केलेली

आं डिस्कांवन्ट आं आं आं आं मागीर आनी कितेंय जाय जाल्यार कमी पडल्यार मागीर तुमका आमी फोन करता ना जाल्यार हेंं करता मॅसेज करतां आं बरें आं वॅलकाम